अस्स संगवाल दे रौह्ने आह्ले आं साम्बा दे अज्ज कल्ल किसान जिमीदारी जेह्ड़ी ओह् करनी चाइदी अज्ज कल्ल बच्चे पढ़े लिखे दे होंदे ओह् जिम्मेदार जेह्ड़े ओह् भुल्ली जांदे ते पैहले किसान जेह्ड़े हैन ते ओह् जिमीदारी करा दे नै अज्ज कल्ल आह्ले बच्चें बी करनी चाहिदी अपना कोई कम्म करना चाहिदा नौकरी के नौकरी गै हुंदी ऐ नौकरी बी करनी चाहिदी जिमीदारी बी करनी चाहिदी जिमीदारी गै होवे ते घर घर जेह्ड़ा एह् अस्स अनाज खन्ने आं जियां कनक चौल दालां होई गेइयां चने होई गे एह् किसान गै कम्म करदे नै खेत्तरें बिच्च जाइयै ते फिर ओह् स्हाड़े घर घर अनाज पुजदा ऐ जे अस कसान गै नी एह् कम्म करन ते स्हाड़े घर अनाज कियां पुज्जै नौकरी बी जरूरी ऐ ते कसान बी जरूरी ऐ खेत्तरा च किन्ना कम्म हुंदा जियां खेत्तर पैहला बाह्ओ उसी राह्ओ फिर ओह्दा घा घा उग्गी जंदा घा उसी पुट्टो फिर बी पाओ कनका दा पाओ फिर मुंजी पनीरी राह्ने पौंदी पैहले फिर पनीरी पुट्टियै फिर ओह् इक इक पानिया बिच्च लानी पौंदी लाब फिर घाह पेई जंदा फिर उसी अस दवाइयां पाने घा बड्ढने हुन्ने फिर मुंजी बड्ढियै फंडियै सकाइयै ओह्दे चौल बनदे फिर ओह् स्हाड़े घर घर आंदे जे किसान एह् कम्म नी करना जिमीदार ते फिर स्हाड़े घर जेह्ड़ा अनाज आंदा ओह् कियां पुज्जग घर घर जाइयै नौकरियां बी जरूरी न ते जिमीदारी बी जरूरी ऐ जियां बाजरा राह्ंदे नै मक्क राह्ंदे मक्का गी गुड्डदे फिर छल्लियां पौंदियां ते सिट्टे छल्लियें दे सिट्टे होंदे ओह् खुंड्डदे फिर दाने कढदे फिर ओह् पौंदा फिर मक्का दा आटा बनदा बाजरे दे सिट्टे हुंदे सिट्टे खुंड्डदे बाजरा कुट्टदे फिर ओह् स्हानू आटा जेह्ड़ा खाने गी थ्होंदा तिल होंदे माह् हुंदे तिल तिलें दा भुग्गा बनांदे तिलें दा लड्डू बनदे ओेह्बी किसान गै खेत्तरा च जाइयै मेहनत करदे नै ते किसान तिल राह्ंदे बाह्ंदे फिर ओह् स्हाड़े घर पुजदे फिर अस उनेंगी कुट्टने हुन्ने फिर अस्स उनें तिलें दे लड्डेू बनान्ने हुन्ने फिर कनक ऐ ओह्बी बाही राहियै फिर ओह् घर आंदी फिर अस आटा चक्की भ्य़ाने हुन्ने फिर अस ओह् आटा बनाइयै फुल्के खन्ने हुन्ने मुंजी ऐ उसी बी फंडो सकाओ कुट्टो फिर ओह्दे चौल बनदे किसान बी जरूरी ऐ नौकरी बी जरूरी ऐ जिन्ना मेहनत किसान करदा उन्नी मेहनत दी नौकरी हुंदी ऐ कम्म बी जरूरी किसान बी जरूरी नौकरी बी जरूरी किसान गै होग ते स्हानू अनाज खाने गी थ्होग नौकरी बी किसान गी बी उत्थुआं गै पैसा धेला लभदा ते नौकरी मेहनत करो ते नौकरी बी उत्थूं थ्होंदी ऐ नौकरी बी जरूरी ऐ नौकरी नी होग ते इन्नी दुनिया इन्ने बच्चे न कियां कम्म करन नौकरी बी जरूरी किसान बी जरूरी सब किश जरूरी होंदा जो बी दाना फसल जो बी होग किसान दे ओह् मेहनता कन्नै आंदा ते नौकरी ऐ जेह्ड़ी ओह्बी ताईं सुरक्षा ताईं चाहिदी हुंदी ऐ ते नौकरी बी जरूरी ऐ किसान बी जरूरी ऐ जियां हुन काले चने हुंदे ओह्बी खेत्तरा च राहो बाह्र जानवर किन्ना हुंदा ऐ जानवरा दी राक्खी करो दिनें बी करो रातीं बी करो कनक राहो ओह्दी बी राक्खी करने पौंदी जानवर बड़ा बाहर ओह् फसल बर्बाद करी उड़दा फसल बर्बाद होई जा फिर नी खाने जोगी रौह्ंदी नेई बड्ढने जोगी रौह्ंदी फिर किसान बी इयां दिक्खदा की मैं इन्नी मेहनत कीती मेरी मेहनत दा कोई फल नी मिलेआ किसान गी बी इन्नी मेहनत करदा फिर पंजें छें म्हीनें मगरा फसल तैयार हुंदी ऐ किसान बी उस्सै मेहनत उप्पर चलदा ऐ उस्सै मेहनता दा फिर उसी थ्होंदे नै पैसे फिर ओह् अपने अग्गे बच्चें गी अपने परिवार गी चलांदा ऐ बच्चे बी उस्सै फसला उप्पर उस्सै मेहनता उप्पर होंदे ऐ कि स्हानू किश फसल होई ऐ किश खंदे किश बेचदे फिर ओह् अपने ताईं बी किश करदे उऐ किसान गी चाहिदा हुंदा